हलो हाँ मैम नमस्ते हाँ उसी लिए तो हम भी फोन किए मुझे भी अब उ बालकनी में फूल लगाने हैं तो हमको अच्छे अच्छे मतलब फूल बालकनी में लगाने वाले दे दीजिए कौन कौन से आपके यहाँ फूल किस किस तरह के हैं

जो बालकनी में सजाए जाते हैं वह हमको फूल चाहिए जो मतलब जिनकी बि जो बेला टाइप के उ लड़ियाँ होती हैं और हाँ जो छोटे पौधे में अच्छे फूल ख़ुशबूदार आते हैं और आपके यहाँ किस किस हैं

हाँ हाँ तो हमको वह छोटे मतलब जो गमले वाले चाहिए जो मतलब हम अपने बालकनी में तारबान जैसे जो हैं हैंगरों में लगा दें टाँग दे वैसे हमको चाहिए वे गमले

अच्छा

वह जो है हाँ अच्छा शाम को चार पाँच तरह के लेने हैं अच्छा और कुछ कम करिए मैम और वह बेला वाले फूल भी होंगे आपके यहाँ वे किस रेंज में दे रहे हो अच्छा और जो व्हाइट गुल व्हाइट गुलाब वाले जो हैं सफेद कलर के जो गुलाब आते हैं अच्छा शाम को पौधा लेना है चीज़ें चीज़ें गमले सहित तो हमको व्हाइट कलर के चाहिए यह बेला और पिंक कलर का रोज़ और जो एक ऐसी आती हैं वैसे फूल आते हैं जो मतलब यह झालर की तरह करते हैं बालकनी में वग़ैरह अच्छा अब कब कितने बजे तक आपकी मतलब दुकान खुली रहती है ठीक है हम आ रहे हैं ठीक है मैम नमस्ते